जी हाँ वृद्ध लोग मुख्यतः खेल खेलते हैं जिनका मुख्य खेल होता है ताश वृद्ध लोग ताश के पत्तों के माध्यम से खेल खेलते हैं जो कि उनका प्रमुख खेल है हमारे क्षेत्र में वृद्ध लोग ताश का खेल खेलते हैं जिनमें वह ताशो के माध्यम से भी तीन सौ बीस सात आठ और अन्य भी कई प्रकार के गेम खेलते हैं जिसमें वो दो दो के जोड़े में आपस में मित्र बनके खेल खेलते हैं और वर्तमान में वृद्ध लोग अब ऑनलाइन फोन में एक गेम आया है लूडो उसको भी खेलते हैं लूडो को वृद्ध लोग बहुत ज़्यादा वर्तमान में पसंद करने लगे हैं क्योंकि लूडो में चार वृद्ध लोग बैठ कर के गेम हैं और दो दो मित्र बनके खेलते हैं या फिर यदि दो वृद्ध हैं तो वो अलग अलग पार्टी से गेम खेलते हैं और लूडो उनका वर्तमान में बहुत अत्यधिक प्रिय खेले और लूडो के अलावा ताश ये मुख्यतः वृद्ध लोगों के वर्तमान में खेल रहे हैं